हैलो हां जी कौन डाक्टर साह्ब होर बोला दे में बोला दी आं अड़ेओ में डाक्टर साह्ब मेरे पैर न मोड़ लग्गी गेई इ'यां पुट्ठा भज्जी गेआ बड़ी दर्द होआ दी ऐ

अच्छा फटकरी पानी गर्म पानी बिच्च अच्छा अच्छा फिर टिक्की जे नेईं फर्क होएआ ते भी अच्छा नेईं फिर अगर फर्क नेईं होग ते भी तुस अपना मिगी अड्रैस देई ओड़ो न जित्थै थोआढ़ा अस्पिटल ऐ जित्थै तुस ऐ लग्गे दे कुतै मि सनाओ ते फिर अ'ऊं आह्गी उद्धर ठीक ऐ फिर डाक्टर जी ठीक ऐ थैंक्यू मा